म्हजें नांव वेदा केरकर आनी हांव चोवीस वर्साचें म्हजो बड्डे एट डिसेंम्बर नायनटी नायनटी एट ह्या वर्सा जल्माक आयिल्लें सो ह्या वर्सा म्हाका आतां पंचवीस वर्सां जातलीं हांव हांगात म्हापशां गोंयान रावतां जल्मान आयिल्ल्याच्यान हांगाच राविल्लें आसा आनी हांगाच व व्हड व्हड जाल्लें आसा हांव सद्द्याक पणजे वी एम साळगांवकर ह्या कॉलेजींत लॉ करतां आनी बी ए एल एल बी करतां म्हणजे बारावी जावून पांच वर्सांची आसता डिग्री ती आतां एक म्हणजे निमाणी एग्जाम उरल्या त्याच्या मागीर म्हाका म्हाजी डिग्री मेळटली आनी तें सोडून सांगपाचें म्हणल्यार म्हजो काय हॉबीज जो आसात जी सामकी फॅवरॅट म्हणजे ताका हॉबी अशें म्हणचें ना पूण म्हणजे ल्हानपणा पासून आवड जी आसा ती म्हणळ्यार नाच करपाची डानसींग आनी म्हाका तेतून खूब आवड आसा की केन्नाय अशें कितेंय म्हणजे हांव पद लावून नाचता तेन्ना म्हाका स्वताक खूब बरें दिसता म्हणजे मॅन्टली सुद्दां खूब रिलीफ मेळटा आनी कसलोय स्ट्रेस सुद्दां सुद्दां आसलो जाल्यार ते स्ट्रेसांतल्यान हांव जें फ्री जाता म्हणजे जेन्ना हांव नाच करता तेन्ना म्हाका कांयच आनी आनी कित्याच बद्दल अशेें चितना म्हाका एक व्हडलो भाव आसा आनी ताचे लग्न फाटलेच वर्सा जाल्लें आसा तो म्हाज्या पेक्षां तीन वर्सानी व्हडलो आनी ता ताणें आमी दो दोगूय जाणां ह्याच स्कुलान म्हणजे सारस्वत विद्यालय स्कुलान शिकिल्लीं आसात आनी ताज्या मागीरूय हायर सेकन्डरी हांगाच पुरशोत्तम वालावलिकर स्कुलान केल्ली आनी म्हजो म्हाज्या भावान तर बी बी ए बी हांगाच केल्ले आमी जोयन्ट फॅमिलीन रावतात म्हजो पप्पा जो आसा ताका आनी दोन व्हडले भाव आसात आनी तांकांय बी दोन दोन भुरगीं आसात सगळ्यान व्हडले काकाक म्हज्या दोन चलयो आसात आनी दुसऱ्या काकाक एक चली आनी एक चलो आसा आमी आतां पयलीं पसून म्हणजे आतां खूब वर्सां जाली सुरवातिच्यानूच सगळी जाणां बरबर ह्या घरान राव रावून आयिल्लीं आसात आनी स सगळीं जाणां हांगाच म्हणजे म्हजी भाव भयणां आसात चार भाव भयणा सगळ्यांक व्हडली जी भयण आसा व्हडल्या काकाचें तें पयलींच तेचे शिकून जाल्लें पूण बाकिचीं जी चार भावणां आसात तीं बोर्डींग स्कुलान गेल्लीं पूण तीं परत येतकूर सगळीं हांगाच ताणी सारस्वतानूच कमप्लीट केलां तांचें शिक्षण आनी आमचो सगळ्यांचो असोच खूब बरो बॉनडींग आसा कित्याक इतलीं वर्सा आमी बरबर रावून आयिल्लीं आसा तेन्ना आमी एकामेकांक सुद्दां म्हणजे भावंडां म्हणटना सक्की भाव भयण आनी चुलत भाव भाव भयण भापोल भाव अशीं म्हणत नात सगळाीं सक्कीच कशीं म्हणटात कित्याक आमचे हेच बोन्डिंगूच तशें आसा म्हज्या स्वता बद्दल आनी सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आतां लॉ करून फुडें कितें करपाक जाय म्हणळ्यार अजून हांवें तशें म्हणजे चितुना पूण अशें प्रेकटीस करपाचें तितलें म्हाका अजून दिसना कित्याक हांव पांच वर्सा जें लॉ शिकलां तातूंत खूब ज्या वेळा इनटर्नशीप बी केला तातूंत म्हाका कळिल्लें आसा की लॉन कशें आनी म्हणजे कशें चलता तें तेन्ना अजून हांव फुडलें चितुना पूण ह्या पांच वर्सांनी सुद्दां हांवे जेन्ना लॉ केला तेतूंत हांवें भरपूर खूब कितें शिकपाक मेळ्ळां खूब ज्यो अशो फ्रेण्डशिप्सूय जाल्या मैत्रिण मैत्रिणी मीत्र बी जाल्यात पूण खूब म्हाका शिकपाक मेळ्ळां ह्या पांच वर्सांनी फक्त शिक्षणाच्याच बाबतीन न्ही पूण ओवरोलूय बी भरपूर एक्सपरियन्स आयिल्लो आसा आनी हय इतलेंच हांव म्हाज्या बद्दल सांगपाक सोदतां